राजस्थान में अहिड़ियूं घणेई जॻहियूं आहिनि जिन जे बारे में मां घणी ॼाणु कोन्हे ऐं माण्हुनि खे त ख़बर बि कोन्हे की अहिड़ियूं कोई जॻहियूं बि आहिनि असां राजस्थान में रहूं था त असांखे हिकु ॿ जॻह राजस्थान जी ख़बर आहे जीअं ढाईजिन जो झोपिड़ो ढाईजिन जो झोपिड़ो अहिड़ो आहे जेको अढाई ॾींहं में ठाहियो वियो जंहिंजे पुठियां हिकु इतिहास आहे ऐं ही मुगलनि जे ज़माने में ठाहियो ऐं ईअं ई हिकु भाषा बिल्डिंग आहे उहो बिल्डिंग ॾिसण लाइक़ु आहे पर उन जे बारे में बि माण्हूअ खे घणी ॼाणु कोन्हे ऐं इहो बि मुगलनि जे ज़माने जो आहे अहिड़ियूं घणेई जॻहियूं आहिनि जंहिंजे बारे में कोन ॼाणु कोन्हे पर आहिनि कुझु अहिड़ी जॻहियूं बि आहिनि जेकियूं ॾिसण में सुंदरु ऐं सुठियूं बि आहिनि जीअं राजस्थान में चीते जी सवारी थींदी आहे न ई कंहिंखे ख़बरु आहे ऐं न ई पतो आहे जवाई सफारी में चीता आहिनि ऐं उते सठ खां वधीक चीता आहिनि पर इहा माण्हुनि खे ख़बर ई कोन्हे की राजस्थान में अहिड़ो बि कुझु सफारी जे नाले सां आहे अहिड़ा घणेई जॻहियू आहिनि